जेन्ना म्हाका म्हाजे वरिश्ट कसलेंय काम नेमून दितात हांव तें फूल पूर्णपणेंत साद्य जातलें अशें तरेन करता आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका अशें कितें आव्हानात्मक धैर्य दितात तें हांव बरे तरेन कंप्लिट करता अशेंच जेन्ना म्हाका कितें काम नेमून दितात तेन्ना हांव पयलें तें कशें तरेन करपाचें ताजेर कितें प्रोबल्मस येवपाक शकतात आनी तें कशे भाशेन हांव सोल्व करपाक शकतां हें एक रफली आयडिया करून घेता आनी त्या भाशेन तें म्हजें काम हांव हाताळटां हें काम करपाक म्हजे काय सहकार्य सुद्दां म्हाका मदत करतात आनी अशे तरेन म्हाका जें कितें काम नेमून दिल्लें आसता तें हांव बरे तरेन हाताळटां